ہاں ہمارے علاقہ کے بچے بہت حد تک اسپورٹس ایکٹیویٹی میں موجود رہتے ہیں جیسے کہ کبڈی اور رننگ وغیرہ میں بچے بہت آگے تک جاتے ہیں ہمارے علاقے کے بچے بہت دور دور تک کھیل پرتوگی پرتیوگتا میں شامل ہوتے ہیں اور کئی بچے نیشنل جونیئر نیشنل اور اس لیول تک کھیل چکے ہیں اور دوڑنا چھوٹے بچوں کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ان کا وکاس اچھی طریقے سے ہو سکے جو بچے دوڑتے ہیں ان بچوں کی ہائٹ اچھی ہوتی ہے اور وہ بچے پھرتیلے بھی ہوتے ہیں اور اپنے کام کو صحیح ڈھنگ سے انجام دے پاتے ہیں چھوٹے بچے بچوں کو ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے اور انہیں ان چیزوں کو بڑھاوا دینا چاہیے تاکہ ہمارے بچے دوڑ میں آگے جا سکیں